गेलेनाया जों मानसिफोरनि देहायारि आरो मेलेमारि गाहामथिनि थाखाय जोबोद गोख्रों रोखोमै बिहोमा होयो मानोना जोङो गेलेनायजों गावनि देहाफोरखौ माहोनो राफोद लाखिनो हायो जेरै नोङो सासे मानसिआ थांना थानोब्ला गावनि देहाखौ राफोद आरो मोजाङै जोथोन लाखिनाया मोनसे जोबोद गिदिर खामानि मानोना जोङो गावनि देहाखौ मोजां लाखिनो हायाब्ला जोङो गावनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय मोनफ्रोमबो खामानिआव जुदि लेजि जायोबा जों बेफोर खामानियाव मा मोजाङै मावनो हानाय नङा बेनिखायनो नोंनि देहाया फ्राद फ्रिद राफोदै थायोब्लासो नोंनि साननाय हनाय फोराबो नोंनि मेलेमफ्राबो मोजां रोखोमै खामानि मावलांनो हायो आंनि मोनदांनायाव बेफोरखौनो आं सानो मानोना होनबा जों बिनिखायनो मोजाङै गेले नांगौ गेलेनायजों जोंनि माखासे रायलायनाय माखासे गुबुन मानसिफोरजों सोमोन्दो लाखिनाय मोनसे दिसिफ्लिनखौ मोजाङै मेइन्टेन खालाम लांनो हायो बे दिसिफ्लिना जुदि मेइन्टेन जायोब्ला गोबां रोखोमै मानि जिउआव आवगाय लांनो हायो आरो जोङो गोबां गेलेनायजों खौसेयै बा खौसे जानानै सुथुरखौ मोरै फेजेन नांगौ बा गुबुन नोंनि सेलेन्सखौ माब्रै फेजेन नांगौ बेफोरखौ जों गेलेनायजों मा खालामनो हायो देरहासाद जालांनो हायो आरो लोगोसे खौसे जानायनि मोनसे राहा होननानैबो आं सानो आंनि मोनदांथिआ बेनो